औ हेल'

मा खबर मोनबा ए माय आथ' नै आखायानो हायाखै दाबो खोथियाफोरखौनो फोनो मोनाखै

ए जोंनाबो ट्रेकटार फिनसे होना दोनदोंमोन खोथिया फोनो होनानै आखायानो हाला रानथाफ फिनबाय सो

बिदिनो माबा खोथियाथिलिखौ खुनु रुखुम मेसिनजों दै सारनानै फोनना दोननोसै होननानै सानबाय आरो

औ मा माय गायो नोंस्रा ए ए जोंना दा आखायाबो थाब गोलैयासै नालाय रनजिथखौ बारा जानाय नंला होननानै मनिसुरि सो लाबोबाय रन्जितखौनो गायनो सानदों मोन साननाया लाय ओमफाय दा बोथोरआव बारा जाला ना बियो बिखायनो मनिसुरिसो लाना फैबाय मोनला दामफ्राबो हाजिरा फ्राबो आरायस' गाहाम जाबाय माय गायनाया

थेवबाबो न'नि गायनानै जानाय बादि जाया बायनानै जानांगौबा बेखायनो ओंखायनो माय न'याव गायनाय बादि जाया होनानै फैसा थांबाबो एसे गायना जानो सानदों आरो औ न'नि मायरं जाबा साबसिन जायो औ औ बिफोरखौनो गायला बायनोसै

औ दे दोनदो